मां पंहिंजे घर जे बग़ीचे में पीस लिलीज़ स्नेक प्लान्ट जाड़े प्लान्ट लॻाया आहिनि उन्हनि में सुठी ग्रोथ थी आहे ऐं जाम सुठे नमूने वधिया आहिनि